अच्छा नेक्सट कोशन आए साढ़ा कि पंज नम्बर दस्सने पंज नम्बर सारे कोला पैह्ले मैं तुसेंगी दस्सगा दो ज्हार फिर दो ज्हार इक होई गेआ ओह्दे बाद दस्सगे तुसेंगी दस ज्हार दस ज्हार दे बाद तुसें दस्सगे त्रीह् ज्हार त्रीह् ज्हार दे बाद तुसेंगी अस अगला दस्सगे नंबर पजांह् ज्हार पजांह् ज्हार दे बाद तुसें अगला नम्बर दस्सगे अस चार नंबर असें दस्सी ओड़े तुसेंगी होर हून पजमां नंबर दस्सना पजमां नंबर आई अगला सत्तर ज्हार